डान्स डान्स हो एक असो प्रकार जातूंतल्यान आमी आमकां जाय तें सांगू शकता म्हणजे कांय उलयनासतना तें आमी दुसऱ्या पर्यंत व्हरूंक शकता हांव एक भरतनाट्ट्यम डान्सर सो हांव म्हज्या डान्सा सून खूब लोकांक वांगडा हाडूंक शकता आनी म्हाका जाय ती गजाल हांव तांकां सांगूंक शकता ते बी उलय नासताना तशेंच डान्स क्लासीक जेन्ना भुरगीं दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांसून एकठांय येतात तेन्ना सुद्दा खूबश्यो गजाली कळटात तशेंच भुरग्यांची भुरगींच न्हय पूण थंय आयिल्लीं तांची आवय बापूय सुद्दा एकामेकांक वळखता अशे तरेचे डान्सासून फक्त आमी डान्स शिकता अशें न्ही पूण एकामेकांक वळखता तशेंच वागणूक कळटा तांचीं नांवां कळटा थंय सून आमी इश्ट सुद्दा करपाची आमकां संद मेळटा डान्सासून एक म्हत्वाची गजाल जी आमी शिकता ती म्हणजे शिस्त शिस्त आनी रिस्पॅक्ट आवय बापायक कशें करप आवय बापाय वांगडा कशें उलोवप आपल्या इश्टां वांगडां कशें वागप हें सुद्दा आमकां कळटा अशे तरेन डान्सान आमी लोकांक वांगडा हाडटा आनी हाडूंक शकतात